हाँ हाल ही में मैने कुछ दस दिनों के अंदर एक रेडमी सिक्स ए फोन लिया है जिसका दो बत्तीस रैम रोम है बैटरी तीन हजार एम ए एच की है वो भी कम चलती है चार्जर भी बहुत स्लो है वो भी स्लो चलता है वो धीरे धीरे धीरे धीरे चार्ज करता है उसको एकदम फोन क्या बकवास चीज है मैं कहना चाहूँगा कोई मत ले इसके बारे में जितना कहूँ उतना घटिया चीज है प्रोडक्ट है थोड़ा सा भी लोड डालो हैंग हो जाता है इसको कोई न ले तो ही बेहतर है जितना पूछो मेरे से मैं तो इसकी बुराई ही करूंगा